मूंखे शास्त्रीअ संगीत में शुरू खां ई रूची आहे मां जॾहिं मां नंढपण खां ई शास्त्रीअ संगीत सिखंदो अ अचां थो मुंहिंजे घर में बि मुंहिंजो भाउ मुंहिंजी भाभी ॿई शास्त्रीअ संगीत सिखियल आहिनि मुंहिंजी शुरूआति शास्त्रीअ संगीत खां ईअं थी जॾहिं मां नंढपण में नंढो हुउसि मां हिक वारी असां लॻाए पोइ हीअं ई ऐं मुंहिंजे भाउ चयो कि तोखे बि सिंगिंग करिणी खपे ऐं हो उन मूंखे शास्त्रीअ संगीत जी अकेडमी में दाख़िल कराए छॾो इहे अकेडमी इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति आहे होॾे हुई ऐं मां हुतां अपन शास्त्रीअ संगीत जी शिक्षा ग्रहण कई ऐं हुनखां पोइ मां दिल्लीअ में रही करे शास्त्रीअ संगीत खे अॻिते वधायो समकालीन गाना जेको आहे हू ॾाढो असानु हूंदो आहे शास्त्रीअ संगीत जे मुकाबले सां शास्त्रीअ संगीत थोरो टफ़ हूंदो आहे छो जो हिनमें तान हूंदियूं आहिनि राग हूंदा आहिनि इनमें स्वर हूंदा आहिनि अलंकार हूंदा आहिनि जीअं छा स्व स्वर हूंदा आहिनि सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा हे आरोह अवरोह बि हूंदा आहिनि हिनखे आरोह अवरोह चईंदा आहिनि हिनखे चलन हूंदा आहिनि चलन हूंदा आहिनि ऐं असां गीत जी ॻाल्हि कयूं त अलंकार हूंदा आहिइ जीअं रियाज़ु करिणो आहे तव्हां खे शास्त्रीअ संगीत जो त अलंकार हूंदा आहिनि अलंकार बि कई प्रकार जा हूंदा आहिनि जीअं स स रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा ऐं ॿिया बि अलंकार हूंदा आहिनि जीअं राग जी ॻाल्हि कयां राग बि काफ़ी प्रकार जा हूंदा आहिनि जीअं यमन थी वियो भैरव थी वियो ऐं हे टाइम जे अकोर्डिंग हूंदा आहिनि जीअं सुबुह प्रातह काल में भैरव राग ॻाइणु खपे हीअं ई अलॻि अलॻि राग हूंदा आहिनि और सभी रागनि जा हिकु हिकु समय हूंदा आहिनि कि हिन राग खे हिन समय ॻाइणु खपे जो हुन राग खां तॾहिं ई तव्हां खे शांती प्राप्त थींदी ऐं हिनखां तव्हां खे पीस मिलंदो ऐं हिनमें शास्त्रीअ संगीत वधीक मुश्किल बि आहे छो जो हाणे अॼु जे समय में शास्त्रीअ संगीत खे ऐं शास्त्रीअ ॻाइण वारा ॾाढा घटि आहिनि